میں نے ابھی ایک پروڈکٹ خریدا تھا فریج میں نے جب وہ خریدا آرڈر کیا تب وہ ٹائم پر نہیں آیا اس کی کل کی ڈیٹ تھی اور وہ آج ڈلیور ہوا ہے میرے گھر اور جب اس کی پیکنگ بھی کچھ خاص نہیں آئی تھی نارمل آئی تھی اور جب میں نے وہ اوپن کیا تو تو میں نے دیکھا کہ اس کا جو گیٹ ہے وہ بہت ہی لوور کوالٹی کا تھا مطلب ٹھیک نہیں تھا اتنا خاص جیسا میں نے اس میں دیکھا تھا پروڈکٹ میں فوٹو میں دیکھا تھا اتنا اچھا نہیں تھا تو میں نے جب اس کو اوپن کیا اس کو اپنے فریج کو آن کیا میں نے پلگ لگا کے اس کا چیک کیا کہ ٹھیک چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا تو اس کل جو ہے وہ نا کولنگ اتنی اچھے سے نہیں کر پا رہا تھا وہ فریج تو کولنگ اچھے سے نہیں ہو گٮٔی تھی تو تھوڑی سی سامان بھی میرا خراب ہو گیا اس میں میں نے سامان رکھ دیا تھا وہ خراب ہو گیا اور اس کا جو فریج کا جو وہ تھا برف جمانے کے لیے جگہ تھی وہ یہ بہت چھوٹی دکھائی تھی وہ بہت چھوٹی تھی اس میں مطلب میرا گزارا نہیں ہو سکتا اس میں جیسے میں نے منگایا تھا وہ ویسا بالکل بھی نہیں ہے